परिवहनके लेकऽ तऽ बहुत दिन प्रतिदिन ऐसा एसन चुनौती हमरा सभके झेलैके पड़ै छै एक बेरके बात हइ कि मतलब इतना हमर सभके एनयके रोड खराब रहै जेकरा कारण कहीं आबै जाइके लेल बहुत दिक्कत होइत रहै गाड़ी घोडा ठीकसँ न चलै हमरा सभके अथिमे एरियामे तऽ बहुत जादा दिक्कत होइत रहलै लेकिन अब ओहेन कोनो समस्या विशेष छै नहि हमरा सभके नगरीके रोड तऽ आब दुरुस्त हो गेलै पहले बहुत जर्जर स्थिति रहै हमर सभके रोडके लेकिन अब हइ कि मतलब हइ बहुत सारा चुनौती एहन मतलब झेलैके पड़ै छै जे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट रहै छै सार्वजनिक परिवहन जेकरामे घरके मतलब लेडीज कहीं जा रहल है आबि रहल है तो ओहिमे बहुत दिक्कत होइ छै सेफ न रहै छै आ कहीं आबै जाइके लेल बहुत मतलब परिश्रम कयके मतलब टाइम टाइम पर बस उस न चलै छै बहुत दिक्कत होइत रहै छै प्राइवेट गाड़ी कऽ कऽ जाइके पड़ै छै ओहिमे बहुत सारा पैसा लगै छै एहि गरीबीके मारमे बहुत दिक्कत होइ छै हमरा सभके लेकिन अब धीरे धीरे सरकार ओहि पर ध्यान दे रहल है तऽ पब्लिक ट्रान्सपोर्टके मतलब काम करै छै कितना सरकारी बस भी चला रहल अछि हमरा सभके जिलासँ लेकिन हमरा सभके घर जे हइ जिलासँ काफी दूर पड़ै छै तीस किलोमीटरके करीब अब सरकारसँ है सभ नेता सभ है तऽ माँग करबै करै छथि देखु कब लऽ ठीक करै छै लेकिन जे रोडके स्थिति रहलै है पहलेसँ बहुत ठीक भेलै है लेकिन अभी ओहिमे आओर कुछ सुधार करैके हौते सरकारके ओहि पर ध्यान देबैके पड़ते सड़क वड़क खराब रहै पहले आब ठीक हो गेलै लेकिन सार्वजनिक परिवहन जे चलै छै ओहिमे कुछ रोज मतलब कुछ न कुछ एहन समस्या अबिते रहै छै जे सभ जानबै करै छी यहै सभ है